ٹیکنا لوجی نے ٹریول یعنی سفر کرنے والوں کو اتنی سہولتیں فراہم کی ہے کہ گھر بیٹھے آج کل کئی طرح کے اپلیکیشنس آ چکے ہے جیسے اولا اوبیر ریپیڈو اور اس سے لوگ بہ آسانی گاڑیوں پر سفر کر رہے ہے اور اپنے گھر سے گاڑی میں بیٹھ کر بہ آسانی سے ان کو جہاں جہاں پر جہاں پر جانا ہونا جہاں پر جانا چاہتے ہیں وہاں پر بہ آسانی جا سک رہے ہے اور ٹیکنالوجی نے اس طرح اپنا پاور دکھایا کہ لوک گھر بیٹھے بس کی ٹکٹ ٹرین کی ٹکٹ اور پلین کی ٹکٹ بس ریل اور پلین ہوائی جہاز

تین بڑے بڑے پیمانے پر ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ لوگوں کے لیے سہولت فراہم کی ہے کہ گھر بیٹھے آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہے جس تاریخ کو آپ کو جانا ہے اس دن کی ٹکٹ بک کر سکتے ہے اور آپ کو واپسی آنے کی ٹکٹ ایک ہی ٹائم پر آپ بک کر سکتے ہیں

ہوٹل میں اگر کہیں آپ رہنا چاہ رہے ہیں کہیں آپ اب اپ آپ اپنی اپ ہوٹل میں بی رہنا چاہ رہے ہے تو وہ بھی بہ آسانی آپ فون کے ذریعے ٹیکنالوجی میں فون کے ذریعے بھی آپ ہوٹل کی بھی ٹکٹ بک کر سکتے ہے

ٹرین کی بھی ٹکٹ بک کر سکتے ہے اور موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہے کہ آج بارش ہونے والی ہے یا نہیں یہ بھی آپ کو ٹیکنالوجی بتا رہی ہے موبائل فون کے ذریعے آپ گھر بیٹھے یہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہے اس میں اس حد تک ٹکنالوجی بڑھ چکی ہے کہ لوگ گھر بیٹھے ہر چیز کو پا رہے ہے اس سے بڑی ہمارے لیے ٹیکنالوجی اور کیا ہوسکتی ہے ایک زمانہ تھا جب کہ لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا پہلے تو پانی کے جہاز میں لوک سفر کرتے تھے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی جس کی وجہ سے آج لوگ ہزاروں کے پلین ہزاروں کی ٹرینیں چل رہی ہے اور ہزاروں کے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے شہر سے تیسرے شہر جا رہے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک دوسرے ملک سے ساری دنیا کا سفر بہ آسانی سے ہو رہا ہے یہ ٹیکنالوجی کے رول ہے یہ ساری چیزے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ہو رہی ہے